چورانوے سو اكیانوے اكیانوے سو چورانوے گیارہ سو انچاس تیئیس سو تینتیس سات سو پانچ تین سو پانچ پانچ ہزار سات سو چھیاسی